हमारे क्षेत्र में अक्सर देखे जाने वाले पक्षीओ में कौवा कबुतर मोर ये काफ़ी मात्रा में आते हैं और जब ये सिज़न होता है तो सिज़न में और भी तरह के कई तरह के पक्षी हमारे यहाँ पर आते हैं जो दुसरे शहरों से आते हैं जिन्हें देखकर हमें भी लगता है की नहीं वाकई में बहुत अच्छे पक्षी है और पक्षी देखना सबको पसंद होता है पक्षी देखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता पक्षी देखते हैं हमलोग और क्यों प देखते है क्योंकि हमें पक्षी देखने से जैसे की मोर है काफ़ी चीज़ें है देखने के लिए अच्छी चीज़ें है और ये सावन में अच्छे लगते हैं और सारे तरह के पक्षी आ जाते हैं